आंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव मानसि मानसिफोर दावबायनो मोजां मोनग्रा जायगाफोर होननानै बुंङोब्ला आं क'क्राझार ओनसोलावनो थायो बिनि थाखाय गोबां जायगाफोर दं होननानै आं बुंनांगोन मानोना क'क्राझार ओनसोलावनो गिदिर गिदिर हस्पिटाल गिदिर गिदिर सेमेट्रि बेफोर बायदिआवनो गोबां सुबुंफोरा दावबायनो फैयो जों दावबायनो फैयो होननांगोन मानोना गोबां सुबुंआ जायगा नायदिंनो मोजां मोनो आरो बेराफारसेथिं क'क्राझार ओनसोलनि गामि सेर सेर सेरजों दै बोहै लांनाय बेफोरावनो सुबुंफोरा बेरायनो फैयो खायफाया दै दै बोहैनायजों लोगोसे लामा सेर सेरनि हाग्रा गोरलै गोरलै गांसो बायदि हाग्रा समायना मिथिंगा बिफां लाइफां सारि सारि बेफोरखौ नायनो मोजां मोनो जायगाफोरा जाहैबाय जेरै बड'लेण्ड मार्टार सेमेट्रि बेयावबो गोबां सुबुंआ बेरायनो फैयो आरो क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्स बेयावबो गोबां सुबुंआ बेरयनो फैयो गौरां पार्क बेयावबो गोबां सुबुंआ बेरायनो फैयो आरो क'क्राझार जिल्लानिनो माखासे जायगाफोराव थानाय जेरै खायफाया एसे गोजानबो जाहैयो जेरै बेरायग्रा जायगाफोर होनानै बुंङोब्ला दिपलाय धिरबिल सरलपारा बावखुंग्रि बेफोर बायदिआनो गोग्लै जोबो बेफोर बायदिया खायफाया खायफा खायफा जायगाफोरा पिकनिक जाग्रा बो खायफा सुबुंफोरा बेरायनो फैनाय फैथावथावैनो जेरै खाथि खाला जायगा फोराव बेरायग्रा जायगानि खाथि खालायाव दै दैसाफोर थाखासै नालाय दैसाफोरावनो सुस्रां मैगं थाइगंफोरखौ सुस्रां मा खालामनो सुस्रां लोबस्रां खालामनो मोजां मोनो आरो खायफाया बेरायनो फैनाय नामैनो संनो खावनो जालांनो थियारि लानानै फैयो फैयो लाय लथर बायदि लानानै संङै खावै जालांङो बिसोरो संङै खावै जानायजों लोगोसे न'खरनि गासै फेमिलि फोरखौ लाबोनानै गोसोफोरखौ थिग मोनहोयो आरो खायफाया सानो बेरायनाय जों लोगोसे मानसिफ्रा दावबायोब्ला गोसोनि दुखु दाहाफ्रा स्रां मोनो होननानै आं खायफा सुबुंनिफ्राय खोनानो मोनदों बेरायनाया मान्थिनि गोसोआवबो थुलुंगाहोयो नोंगौ जों बेखौबो नंगौ होननानै बुंनांगोन जेरै जोंबो बेरायो जोंबो मिन्थियो बिनिथाखाय बेरायनो जायगाफोरा समायना जानांगोन जोंहा बेवहाय बेरायनानै मुलामफा मोननाय जानांगोन मुलामफा मोननाय होननाया जेरै जेबो बेसार मोनाब्लाबो जेरैजों गोसोखौ मोजां मोनो स्रां मोनो नुयो जायगा फोरखौ मिथियो बेफोरखौनो जों जिउआव मुलामफा मोननाय होनोनै बुंनानै लानांगोन जेरै जों बेरायनायावबो जोंबो सानो उमुक जायगायाव थांनानै उमुक जायगायाव जेरै ओंखाम संनानै जाहैनो बेदर सावनानै जाहैनो बिदि जोंबो सानो थिग बिदिनो बै दावबायग्रा सुबुंफोराबो जेरै खायफा गोजान गोजान सुबुंनि सुबुंफ्रा गोबां गोबां जायगा गोजान गोजान जायगानि सुबुंफ्रा जोंनि जायगाखौ सानहरो उमुक जायगायासो मोजां जों उमुक जायगायाव थांगोन जेरै जों बे जायगा यावनो थाखायो नालाय जोंहा बे जायगानि थासारिखौ नुखानाय मिन्थि खानायखाय जों गुबुन जायगायावसो बेरायनो लुगैयो जों गुबुन जायगायाव दावबाय हैनो लुगैयो जेरै जोंबो सानो जों उमुक उमुक जायगायाव थांगोन जेरै मुम्बाइ सिक्किम बायदिआव जों थांगोन सानो नाथाय जों माब्लाबा समाव सानबाबो मोनहा सौहरा गासिबो साननायखौ जाफुं होजोबनो जोंहाबो हाया बेनिथाखाय जोंनि जायगाफोरावबो गोबां दावबायग्रा जायगा दं बेखौ आं नोंसोरनो खिन्थाबाय नोंनो खिन्थाबाय जे नों जोंनि जायगायावबो दावबायग्रा दं नोंहा जुदि सोरबा लोगोफोर दंङब्ला आरो सोरबा नखरनि गोजान गोजान जायगाफ्राव थानाय दंब्ला नोंथांआबो बेरायनो लाना फैनो हागोन